हेलो स्विगी अरे मैंने तो कुछ खाना जो है रितु रेस्टोरेंट से बुक किया था लेकिन मेरी समस्या है आप मेरी समस्या का समाधान करिएगा क्या ये मैं जो मैने आर्डर किया था उसको मैं कैंसिल कराना चाहता हूँ मैंने वो किया था टमाटर पनीर एस्ट्रा ऑर्डिनरी टिक्का चावल दाल और मिठाई जिसमें गुलाब जामुन केवल भेजना है आपको और बाकी ऑर्डर मेरा रद्द करना है क्या है मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट के लिए नहीं है पैसा जब आप मेरे घर आएँगे तो मैं आपको जब डिलीवरी देंगे तो आपका पेमेंट मैं तुरंत कर दूँगा प्लीज मेरी समस्या का समाधान करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी देख लीजिए आप कितनी देर में आएँगे देखिए हाँ ठीक है तो आप आधा घंटा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे मैं आपका वेट कर रहा हूँ आप का दिन शुभ हो आपको कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ धन्यवाद